आमचें आर्ट एंड क्राफ्ट गोंयचें खूब म्हत्व आसा ताका आर्ट म्हणजें फकत कितें ड्रॉयींग न्ही ती एक कसली कला जावंक शकता आनी लोक ही कला कार्निवालाच्या माध्यमांतल्यान शिगमो थंय कला आपले तरेतरेचे डांस मागीर तरेतरेचे तरे फ्लोट्स करून सादर करतात एक्जिबिशन आसतात आर्ट एंड कल्चरांतले एक्जिबिशन दवरतात लायक सरस थंय सगळे स्टेटींतले लोक आपली आपली कला सादर करतात रिसंटली आर्ट एंड कल्चर हांणी कॅज्यु फेस्टिवल दवरिल्लें तियत्र तियात्र तियात्रां आसतात मागीर आ लोकोत्सव लोकोत्सवांतूय तरेतरेचे लोक येतात आनी आमचे सगळे गोंयचे सगळे वाठारांतलें नाच सुद्दां थंय सादर करतात आमचे आर्ट एंड कल्चरान चवथीच्या टायमार फुगडी कॉम्पिटीशन दवरतात मागीर दिवाळे कडेन नरकासूर इतले आमचे लोक इतले टॅलेंटीड आसात की ते नरकासूर आनी इवन पालकी मेकींग कॉम्पिटीशन आसतात मागीर रांगोळी कॉम्पिटीशन आसतात